تو مجھے بیڈمنٹن ایک نیا کھیل لگا جب میں نے اپنے دوستوں کو بیڈمنٹن کھیلتے ہوئے دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا یہ یہ کون سا گیم ہے تو انہوں نے بتایا یہ بیڈمنٹن گیم ہے تو مجھے یہ کافی نیا لگا اور میں نے پہلی بار ہی دیکھا تھا تو میں نے ان سے کہا مجھے بھی کھلاؤ تو جب میں نے اسے کھیلا تو اس میں کافی نئی نئی چیزیں سیکھی اور میں شایررک شاریریک روپ سے بھی میں کافی ایکٹیو ہوئی مضبوط ہوئی اس کھیل کو کھیل کر اور میں نے دیکھا اس کھیل میں کافی فائدے ہیں ہم اسے کافی اچھے سے کھیل سکتے ہیں اور بچّوں کو یہ گیم تو ضرور کھیلنی چاہیے یہ مجھے کافی پسند بھی آئی اور میں اپنی رائے بتاؤں تو جب میں نے یہ کھیلا تو ایک الگ ہی مجھے اچّھی چیز محسوس ہوئی میں اس میں اپنے بھاگ دوڑ بھی کر رہی تھی اور میں پلاننگ بھی کر رہی تھی تو مینٹلی اور فیزیکلی میرا دونوں کو ہی استعمال ہو رہا تھا گیم کھیلتے وقت تو یہ گیم مجھے خاص طور سے اس چیز سے مجھے کافی اچّھا لگا